हम अपन उच्चशिक्षा कएलाके बाद जे शिक्षासे ज्ञान अर्जित केलाके छी ओकरापरसे शोध अखनि कए रहलछी विषय यऽ सामाजिक गतिविधिसे सम्बन्धित जेभी क्रियाकलाप होइत छै ओकरा उपर पूरा पढ़िके जे संशोधन केनेछी ओ यऽ केने छिए कि समाजमे जेभी व्यक्ति काज करैए ओ निःस्वार्थ भावसे करैत छै लेकिन ई जे हमसब जे समाजके सब केओ लोकछी ओकरा ई चीज बुझि नहि सकैत छी कि ई निःस्वार्थ भावसे काम करैत छै लेकिन लोक यहाँ बुझि जाए छै कि कुछ स्वार्थ छुपल यऽ लेकिन एहन किछु बात नहि छै किछु लोक होइत छै जे सामाजिक क्रियाकलाप करैत छै समाजके आगाँ लए जाए छै लेकिन हमसब छिए कि ओकरापर ध्यान नहि दए छिऐ लेकिन सामाजिक जे कार्य छै ओकरापर अखनि बहुत शोध भए रहलछै हमरो किछु शोध छै जे अखनि आगाँ हेतए बहुत किछु केने छिए और एकरापर संशोधन पारित हेतय